ऊँचाई से डर तो लगता ही है जैसे आप तीस पैंतीस माला के ऊपर से आप ताकोगे तो आपको डर लगेगा अगर जैसे लग रहा है गिर गए या अजीब तरीके का से आपको डर लगेगा या फिर आप जैसे पहाड़ पहाड़ पर चढ़ रहे हो चढ़ते समय आपको किसी तरह से पैर में वो चोट आ गया तो आपको डर लगेगा उस समय ताकि आप गिरे न किसी चीज को आप धर लीजिएगा पकड़ लीजिएगा अपने बचाव के लिए डर उस जो है ऐसे कम हो जाएगा आपको डर होना जरूरी है ताकि आपको आपको जो है से कोई दिक्कत न होगा ताकि कहीं भी जाइए आप तो थोड़ा डर बना रहता है जैसे ऊँचाई हो पर गए तो आपको डर बना रहेगा पहाड़ हो गया कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चढ़िए तो वहाँ पर आपको डर लगेगा ऐसे ऐसे करके जो है सो वहाँ पर आपको सेफ़्टी से जाना चाहिए ताकि आपको डर न लगे या किसी भी तरह के सेफ़्टी बेल्ट हो गया कुछ पकड़ने वाला हो गया तब आपको ऊँचाई पर चढ़ना चहिए तो डर कम लगेगा नहीं तो ऐसे डर तो लगता ही रहता है ताकि आपको कभी भी दिक्कत न हो समय के देखते हुए चलना होगा आपको ऊँचाई से पहाड़ पर चढ़ रहे हो आप तो आप सेफ़्टी से चढ़िए ताकि आपको डर न लगे जैसे आप वो गए तो कोई पौधे ऊधे को पकड़ कर चढ़िए नीचे देखकर चलिए ताकि आपको पैर में चोट न लगे ताकि उससे क्या होगा कि आपको डर कम लगेगा ऐसे चढ़ियेगा पैर स्लिप कर गया तो आप गिर जाइएगा आपको कुछ हो जाएगा इस चल इस इसीलिए आपको थोड़ा डर हल बना रहता है डर उसको जो है इसे ख़त्म करने के लिए आपको कुछ का सहारा लेना पड़ता है ताकि उससे कभी भी आपको जो है दिक्कत न हो यही है आपका पहाड़ ओहाड़ पे गए वो देखने तो वहाँ पर सही तरीके से चरिए ताकि डर न लगे देख कर चढ़िए पैर ऊर में चोट न आए उससे आपको करना क्या होगा कभी भी आपको डर न लगेगा हं डर तो लगता ही है आप ज्यादा हाइट पर चल जाइएगा तो वहाँ पर आपको डर लगेगा ही ताकि उससे क्या होगा कि आपको कभी भी कुछ होने का चांसेस बन जाएगा तो इससे है कि आप जब भी डर के चढ़िए मत उसको सेफ़्टी के साथ चढ़िए आपको कभी भी कुछ नहीं होगा इससे अच्छा है ताकि कभी भी जो है इससे बढ़िया तरीके से चढ़िए और डरे तो डरना कोई बड़ी बात न है डरना तो हर किसी को लगता है ऊँचाई से पहाड़ों पर या कहीं औ और भी जगह है जहाँ हर किसी को डर लगता है तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सेफ़्टी से चढ़िए आपको डर नहीं लगेगा इससे आपको और तरीके से चढ़ने का तरीका है ताकि डर न लगे जैसे कुछ रस्सी ओस्सी धर लीजिए या फिर आप किसी पौधे में या सेफ़्टी बेल्ट हो गया आप पहन लीजिए या कुछ तरीके का जो है अपना सेफ़्टी से जाइए आपको डर कभी भी नहीं लगेगा उससे अच्छा है कि नहीं अगर इस तरीके से आप जाओगे तो डर तो लगेगा ही क्योंकि ऊँचाई से हर किसी को डर लगता है हर इंसान के पास डर होता है ऊँचाई से हमें भी कई बार डर लगा है डरता डर तो लगेगा ही इससे है डर होना जरूरी तो है ही ताकि आपको ये होगा कि आपका जीवन सेफ़्टी में रहेगा और नहीं डरिएगा तो कहीं भी आपको कुछ हो सकता है यहाँ डर हर किसी को लगता है मुझे भी लगता है हर इंसान को डर लगता है ऊँचाई से पहाड़ों पर चढ़ना या फिर क्या कहता है कहीं ऊँचा जो जगे है वो उन पर चढ़ना हर किसी को डर लगता है ताकि कभी भी आपको दिक्कत न आए डर जरूरी है थोड़ा बहुत जीवन में रहना जरूरी है डर डर जो है ऐसे आपको हाइट पर गए चढ़े तो डर डर तो लगेगा ही हर किसी को डर लगता है ताकि आपको काबू करना है तो आप अपना सेफ़्टी से जाइए सेफ़्टी बेल्ट लीजिए या कोई रस्सी ले लीजिएगा ऐस किसी चीज का सहारा ले कर पहाड़ों पर चढ़िएगा तो तो ठीक है नहीं तो फिर आपको डर लगेगा ही हाइट से जैसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में हो गए या पहाड़ों पे गए इन सब पे डर तो आपको लगेगा ही